पक्षी देखने में बहुत सुंदर लगते हैं उड़ते हैं सुबह में जब दाना चुनते हैं तो अच्छे लगते जैसे गौरैया हो गई और छोटी छोटी फुदैया हो गई बच्चे हो गए और तोता हो गया कबूतर हो गया क्लाटी हो गई और मोर हो गया वाइट जैसे कबूतर रहता है एक ब्लैक कबूतर है कौवा नहीं ज़्यादा ही दिखते पक्षी को पानी देते है कबूतर को जैसे पक्षी को दाना देते हैं चुनते हैं और और जैसे और पौधा रहते हैं चिड़िया लोग खाते रहते हैं दाने उने और क्या बताएँ और जैसे मोर हो गया जब नाचता है उसका पंख बहुत अच्छा लगता है और जो पीला तोता रहता है वो भी बहुत अच्छा लगता है और पक्षी और जो पहले के बाज थे वो भी नहीं दिखते अब पहले दिखते थे बहुत अच्छे लगते थे और जो होते हैं चिड़िया लोग जब सुबह में बोलते हैं तो अच्छे लगते हैं कोयल काले रहती हैं लेकिन उसकी अवाज बहुत अच्छी लगती हैं और जो कू बोलती है कोयल उसका बहुत आवाज अच्छा लगता है और